ہیلو طاہر ہاں یہ صحیح ہے میرے پاس واپس آنے کا شکریہ مجھے اپنے مالک مکان کے ساتھ کچھ مسائل کا سامنا ہے ہمیں دیکھ بھال کے ساتھ مسلسل مسائل کا سامنا ہے اور وہ بار بار شکایات کے باوجود ان پر توجہ نہیں دے رہا ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ اس صورت حال میں میرے حقوق کیا ہیں بالکل طاہر اہم مسئلہ پلمبنگ کا ہے ہمارے پاس بار بار ہوا ہے جو ٹھیک کراتے ٹھیک نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے میرے کچھ سامان کو پانی سے نقصان پہنچا ہے مزید برآں حرارتی نظام ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے اور یہ واقعی غیر آرام دہ ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر موسم سرما کے قریب آنے کے ساتھ یہ سمجھ میں آتا ہے میں نے اپنی ای میل کی کاپیاں اور نقصانات کی تصاویر اپنے پاس رکھی ہیں مجھے آگے کیا اقدامات کرنے چاہیے کیا میں اس ہفتے تک کرایہ روک سکتا ہوں جب تک مسائل حل نہ ہوجائیں ٹھیک ہے طاہر رہنمائی کے لیے آپ کا شکریہ اس سے مجھے ایک واضح تصویر ملتی ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں یہ اطمینان بخش لگتا ہے طاہر میں آپ کو باخبر رکھوں گا آپ کے وقت اور مشورے کا ایک بار پھر شکریہ